जिहेथु आङो कुर्ति बिहरदोंमोन ओमफ्राय कुर्तिया माने बेबारावहाय जा गाज्रि फैदों प्रडाक्टआ आंना जा रागा जोंथाव थाव आरोना माने जिनाय दंमोन आरो बेकसाइदावहाय जा मोजां बिहरबाय आङो दाना जिनायसो दङ कुर्तियानो बिराद रागा जोंनो ओंखारखादों आङो गाबनो ओंखारलायनायनो मानो बिदि फैनांगौ साननानै सिगांफोरावथ' जेनेबा मोजां फैयोमोन नालाय बेखायनो आङो प्रडाक्टखौ मोजां मोननानै बिहरबाय थाबाय दाना गैया प्रडाक्टानो एबारावहाय मोजां फैयासै आरो माबा जिनायसो फैलाबायबाय